میں اپنی موٹر سائیکل کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتا ہوں اور جب کبھی میں اپنی موٹر سائیکل چلا کر گھر واپس آتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنی موٹر سائیکل کو صاف کرتا ہوں صاف کرنے کے بعد میں اپنی موٹر سائیکل پر پالش لگاتا ہوں جس سے کہ میری موٹر سائیکل پہلے جیسی نئی معلوم ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ بعض اوقات بائک چلانا تھکا دینے والا ہو سکتا ہے کیونکہ سڑکیں گڈھےدار ہوتی ہیں تو اور بھی زیادہ تھکائی ہو جاتی ہے اور آج کل تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کئی جگہوں کی سڑکیں گڈھوں دار ہوتی ہیں جس سے بائک چلانے میں بہت زیادہ تھکائی ہو جاتی ہے اور لمبے راستوں پر سفر کر کرنے سے پہلے میں غسل کرتا ہوں اور ایسا ہیلمٹ پہنتا ہوں جس میں ایک چھوٹا اے سی لگا ہوتا ہے جس سے کہ میں پورے راستے فریش محسوس کر سکوں اور میرا سفر اچھے سے گذر جائے